स्वेटर तऽ नहि कहियो सीने छियै स्वेटर सीयै लए एक दिन भिरलियै ने तऽ ओकर घऽर एगो खसि गेलै ओइपर चढ़िये ने पाबै रहै चढ़िये ने पाबै रहै बहुत मेहनत पड़लै ताहिसँ कहलियै अब तऽ सीख जेबे करबै कनी सीख जा सकै छी जब जाहिपर लोक मेहनत करै छै तऽ उ सीखबे ने करै छै सीख जेबै